मैं भोपाल जिले में रहती हूँ जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी हैं इसलिए यहाँ पे चौबीस घंटे बिजली मिलती हैं लेकिन कई बार कुछ कारणों के कारण बिजली कटौती की जाती है जैसे कि मौसम खराब होने की वजह से या किसी खंभे या तार में खराबी आने की वजह से बिजली कटौती की जाती है कहीं पर सुधार कार्य भी चलता है उस समय भी बिजली कटौती की जाती हैं गर्मी के समय बिजली कटौती होने से बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं जैसे कि पंखा कूलर इत्यादि हम नहीं चला पाते हैं बारिश के मौसम में ज़्यादातर खराब मौसम की वजह से बिजली कटौती की जाती है जैसे कि कई बार खंभे गिर जाते हैं या वायरों में खराबी आ जाती है तो उसकी सुधार कार्य के कारण बिजली कटौती की जाती है बारिश के मौसम में ज़्यादातर मौसम में अंधेरा रहता है जिसके कारण हमें लाइट पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती है और बिजली ना होने की वजह से हम घरों में जलने वाली बल्ब नहीं जला पाते हैं